आङो बिबार बागान इसे दङ बिखो दै लुयो आबोर खालामो आरो इसे इसे गुदियाव गोबोर हासार होयो आरो जेन'बा आं गैयाब्ला आलासिफोर जानो थांब्ला माने न'खरनि मानसिफोरा आबोर खालामो माबा बिबारा गलाफ बिबार इनिफ्राय जबा बिबार फामि बिबार बेखिनियानो दङ बाजारनिफ्रायबो मोनफा मोननै लाबोनानै गायफैयो आबोर खालामो इदिनो दै लुना होयो दाथ' दै अखा गैयानालाय रानस्राव जादों दै इसे इसे लुनानानै गोबोर हासार होयो गुदियाव बेखिनिखोनो मावनानै मावनानै थायो जेन'बा आं गैयाब्लाथाय न'नि मानसिफोरानो आबोर खालामो बेरायनो थांब्लाथाय